त हाणे जेको आहे स्टेम जी महत्वता जेका आहे कृषि ऐं खाधे जे उद्योग में बि हद खां वधीक थी रही आहे त अगरि असां किसाननि जे दृष्टिअ सां ॾिसूं या नज़रिए सां ॾिसूं त असां ॾिसूं था कि किसाननि खे जेके अञा खुमियूं आहिनि उन्हनि खे ही ख़बर आहे कि कहिड़े वक़्ति आहे जेको आहे कहिड़ा वण लॻाइणा आहिनि केतिरो पाणी विझिणो आहे ऐं अगरि ऑर्गिनिक फ़ार्मिंग बि करिणी आहे त कंहिं कीअं करिणी आहे पेस्टिसाइड्स खे कीअं हू न विझी जेको आहे पंहिंजे मिट्टीअ खे जेको आहे उपजाऊं था ठाहे सघनि ऐं अगरि कोई बीमारी थी थी वञे त हुन लाइ बि अॼुकल्ह घणेई ऐप अची विया आहिनि जेका किसाननि खे मदद कंदा आहिन कि जेको आहे कहिड़ी बीमारी आहे हुन वक़्ति कीअं कहिड़ी दवा हिननि खे छिड़कणी आहे अगरि मिट्टीअ में नमी केतिरी आहे त हुन लाइ बि ऐप हूंदा आहिनि जेको हुननि खे ॿुधाईंदा आहिनि कि अगरि एतिरी नमी आहे त हिन वण खे लॻायो अगरि एतिरी नमी आहे त हिन वण खे लॻायो गॾु ई गॾु अहिड़ा कहिड़ा वण आहिनि जेको तव्हां गॾु लॻाए था सघो ताकि ही वण हिक ॿिएं खे जेको आहे मदद कनि त ही सभु जेको आहे त तॾहिं थी थो सघे जॾहिं असां जेको आहे स्टेम खे जेको आहे अगरि इस्तेमालु कयूं हिन खां पोइ अगरि फ़ुड टेक्नोलोजी जे ॻाल्हि कयूं हाणे जेको आहे असां सभिनिनि खे ख़बर आहे कि क्लाऊड किचिन जो कंसेप्ट अची वियो आहे त क्लाऊड किचिन स्टेम जे करे ई आयो आहे छो लाइ हिन में किथे न किथे असां साइंस आहे टेक्नोलोजी आहे इंजिनियरिंग ऐं मैनेजमेंट आहे हिननि सभिनिनि जो जेको आहे इस्तेमालु करे रहिया आहियूं हिनजे अलावा जेको आहे खाद्य खाइण जे फ़ैक्ट्रीस में जेको आहे हाणे असां ॾिठो आहे कि ज़ोमैटो आहे ऐं ब्लिंकिट आहे ज़ैप्टो आहे त ही स घणेई ऐप्स बि अची रहिया आहिनि जेके असांखे ॾाढा मददगार आहिनि ऐं असां सवलाईअ सां हुन सां पंहिंजे कमनि खे ऐं बिना कंहिं झंझट जे ऐं बिना कंहिं रोक टोक जे जेको आहे सवलाईअ सां करे सघंदा आहियूं ऐं हिनजे अलावा अ अॼुकल्ह जेको आहे मानीअ में बि अगरि केतिरा कैलिरिस कहिड़ा हुननि खे बि असांखे नापण लाइ घणेई टूल्स अची विया आहिनि ऐप्स अची विया आहिनि ऐं जेको आहे अगरि कंहिं सां बीमारी थी थिए एलर्जी थी थिए त हुन लाइ बि असांखे जेको आहे चेकिंग टूल्स अची विया आहिनि मॉनिटिरिंग टूल्स अची विया आहिनि ऐं गॾु गॾु जेको आहे कंहिं खाधे में अगरि कोई मिलावट आहे त हुन मिलावट खे बि असां जाचे था सघूं त हिन हिन हिसाब सां जेको आहे कृषि ऐं खाद्य उद्योग में असांखे जेको आहे स्टेम जी हद खां वधीक मदद मिली रही आहे